हाँ भोजन करते समय हमारे घर की ये परंपरा है कि भोजन करने से पहले हमें हाथ धोना पड़ता है और हाथ धोने के बाद हमारा पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन करता है और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग और हमारे घर के जो बड़े हैं पहले खाना वो लें और पहले खाना वो खाऍं फिर हम लोग खाना खाते हैं और हमारे घर की ये भी परंपरा है कि हमारी घर की महिलाऍं पहले पुरुषों को खाना खिलाती हैं और फिर बाद में खुद खाना खाती हैं